नमस्ते हमको साइकिल चाहिए हाँ अच्छी सी साइकिल राहे चाहे कितने में बा लाल वाला अच्छा से चाहें हमको मज़बूत होगी कितने में कम कर दो और कोई नीला वाला है हाँ एक लड़का है साथ में वो कितने में है कम कर दो थोड़ा कुछ कम कर दो और अच्छा से चाहे मज़बूत रहिएगा और कंपनियाँ नहीं है उसकी थोड़ी अच्छी

और कहूँ कंपनी में बताओ हाँ तो अच्छे से बताओ सही सही बताओ यानी हम ले तो सकें हाँ अच्छे से और चाहिए हाँ ठीक और तुम एक बढ़िया और चाहें साइकिल तो हाँ कम पैसा कम कर दिही और कुछ कम नहीं हमारा बच्चा आठ साल का बड़ा बच्चा हमारा आठ साल का बड़ा हाँ ख़ूब मज़बूत ही चाहिए साइकिल छः दस साल के लइका का हाँ तो नीला चाहिए मज़बूत रहे अच्छे से रहे हाँ पैसा काम कर दीजिए जान के दें हैं अच्छे से ख़ूब बढ़िया जगह उसका डिजाइन रहे हाँ अच्छे से रहे चाहिए चलो चाहे अच्छे से टूटे ना हाँ ख़ूब मज़बूत रह जने हाँ बढ़िया रह चाहे ख़ूब अच्छे से मज़बूत रह यह पैसे कम पैसा कम कर दो हाँ मज़बूत रहे ख़ूब अच्छे से रहे

हाँ हमको अच्छे से चाहिए हाँ ख़ूब मज़बूत चाहिए हमको हाँ हाँ मज़बूत चाहिए हमको ठीक है दे दिए हाँ अच्छे से दे दिए